ہم انسان کہیں نہ کہیں زندگی میں ٹرانسلیٹ کی ضرورت پڑھ ہی جاتی ہے اور ہم خاص طور پہ اردو اردو کو اکثر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کے لیے ایک ایپ ہے جس پہ جا کے ہم اکثر اردو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور انگلس انگلس سے اردو اردو سے انگلس ہندی سے جس کی بھی ضرورت پڑتی ہے ہم کو جس بھی لینگویج کی ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور ہر انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کا یوز ہوتا ہے اکثر یوز کرتے ہیں لوگ اس ایپ کا ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے اور ہم بھی کرتے ہیں کبھی نہ کبھی اور انسان کو اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو کرنا بھی چاہیے کیونکہ انسان اس سے آگے اس کا پروگرریس ہوتا ہے اس سے اچھی مطلب نالج نہیں ہوتی ہے تو وہ اس سے سیکھ پاتا ہے کوئی بھی چیز کو اور جان پاتا ہے کہ کیا ہے نہیں ہے وہ ٹرانسلیٹ کے ٹرانسلیٹ کے ذریعہ اور انسان یوز کرتا ہے اچھی خاصی وہ یوز کرتی ہے کسی چیز میں پرابلم ہوتی ہے تو وہ یوز کرتے ہیں ٹاسلیٹ کا اور اس ایپ سے اچھا ایپ ہے یہ یوز انسان کو اگر کبھی بھی کوئی پرابلم ہو تو یوز کرنا چاہیے ہر انسان کرتا ہے کہیں نہ کہیں اس ایپ کا یوز اور ہم بھی کبھی کبھی اکثر کر ہی کر ہی لیتے ہیں ٹانسلیٹ اردو میری ٹھیک ٹھاک ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو کہیں نہ کہیں ہم کو ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ سب کی اتنی اچھی تو نہیں ہو پاتی ہے لیکن کر کر ہی لیتے ہیں ہم ہم ٹرانسلیٹ اور یہ یہ ایپ بہت اچھا ہے اور انسان اس سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اچھی خاصی مطلب اچھا پروگریس ہوتا ہے سب چیز سے ان سے ان انسان سیکھے گا تو اچھی خاصا سیکھ لے گا اور ہم بھی سیکھتے ہیں